हेल' औ हाबाब बेबादि अखायावलाय बबाव ना मोननांगौ जाखो अखायानो हादोंबाबो दैयानो जायाखै बहा ना मोननो बाना जाबासो मोनो नाया दाबो गिदिर बानायानो जायाखै

हा गोसो जादोंबालाय फैथारदो जेखाय लानानै गुरहैसै नायनाय नायसै गौरां आव हा फैदो गुरहैनो लुबैदोंबालाय सानैजों गुरहैसै मोनो मोना गुरहैनायसै गौरांआव गोदान गोदान दै मोनना फैसा मोननायावनो बायना लाखाया नालाय जेला गुरहैनो होनबासो जेखाय बानाय नांगौ मानांगौ होनो लोगोबो जायो ना गुरहैनो फैदो ना गुरहैसै फैदो बिदिनो गुरहैसै मा बिसिबां मोनो गौरांआव गुरहैसै फैह दा बाथोन जागासे मोनबोबानो जाबाय बोसोराव गुरहैनानै मोनोना मोना बेबादि अखायाव गुरहैनायसै फैदो हा बेखायनोथ' फैदो होनबाय गुरहैनोसै अनलाजों मोनजानायनि अनला मेउवाय ना गोरलै मोनजानायनि मायाव मोनखांथआखै फैदो फैगासिनो फैदो मोननायजों थांनायजों जानोसै जानानै